हैलो जी मैं कार कार सर्विस से बोल रहा हूँ जी ठीक है भाई आपका हो जाएगा सर जी ठीक है भाई हो जाएगा आपका पार्किंग लाइट सही हो जाएगा सर अलग अलग चीज़ का अलग अलग चार्ज लग जाएगा आपका और सर आपका पार्किंग लाइट के हिसाब से आपका लगेगा आपको देखना पड़ेगा पार्किंग लाइट में क्या दिक्कत आ रही है उस हिसाब से आपका अलग से चार्ज लगेगा और आइल ऑइल चेंज करने का जी ठीक है सर चेक कर लेंगे हम उसको और आपका ऑइल ऑइल चेंज होगा तो उसका अलग चार्ज लगेगा ऑइल आप हमसे परचेस करेंगे तो उसका अलग चार्ज परचेस का चार्ज और आप अपना पर्सनल लेकर आएँग उसका अलग चार्ज लगे और बाकी अदर सर्विस होगी तो वह अलग आप जैसे चाहेंगे वैसा होगा जी सर हमारा एड्रेस है रामगंज रामगंज वार्ड और मैन रोड पर मैन रोड पर बस इस्टाफ के सामने आप किसी भी वहाँ पर आकर कॉल कर लीजिए आपको वहीं पर सामने ही है एसके मोटर वर्कशॉप सर वहीं पर है टू इन वेन भी मिल जाएगी हमारे पास अलग से चार्ज लगता है टू इन विन का गाड़ी इस्टार्ट नहीं हो रही सर आपके पास टू इन वेन लगी में पहुँच जाएगी आप अपना एड्रेस बता दीजिएगा मैसेज कर दीजिएगा आपके पास टू इन विन चल जाएगी आपकी गाड़ी को ट्वॉन करके ले आएँ ठीक और बताइए सर आपको और कोई सर्विस चाहिए हो तो आप बताएँ ठीक है